में अपनी पूरी जिंदगी च इ'यै दिक्खेआ कि कदें कुसै पर पूरा भरोसा नी करना ते नां गै कुसै गी अपने घरै दा भेत देना कदें कुसै गी अपने घरै दा भेत नी देओ बाकी अग्गे तुस दिक्खी लैओ तुस भरोसा करना कुसै उप्पर नी करना में ते अपनी पूरी जिंदगी च कुसै पर भरोसा करियै राजी नेईं